मैं अपने परिवार के लिए अनेक तरह के व्यंजन बनाना पसंद करती हूँ जैसे दाल बाटी लड्डू जो कि हमारे मालवा के प्रसिद्ध है मैं अपने परिवार के लिए छोले भठूरे हैं दही वड़ा है पानी बताशे और मंचूरियन है मोमोज़ हैं मतलब अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बनाना पसंद करती हूँ जो अपने परिवार को पसंद है और उनके स्वाद के अनुसार हर चीज़ें बनाती हूँ मुझे चटपटा खाना तो बहुत पसंद है लेकिन साथ मेरे फ़ैमिली वालों को भी बहुत पसंद है तो मैं अधिकतर चटपटा खाना बनाती हूँ मुझे रोटी के पोहे बनाना बहुत पसंद है जो कि मेरे घर वालों को भी पसंद है मैं उन्हें मेरे लिए तो बनाती हूँ पर पूरे घर वालों के लिए भी बनाती हूँ अलग अलग नए नए तरह का खाना बनाना पसंद करती हूँ जो कि स्वाद में भी अच्छा हो और सेहत के लिए लाभदायक हो मैं परिवार को खाना मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है लेकिन मैं अपने परिवार के लिए बनाती हूँ और जैसे सब्ज़ियों में तड़के वाली सब्ज़ियाँ खाया जाता है दाल वग़ैरह जो भी रहती है वह बहुत पसंद करती हूँ और इससे मैं अपने अंदर नई नई चीज़ें सीखती हूँ कि आज कुछ ऐसी ग़लती हुई जिसके कारण मैं आगे और अच्छा कर सकूँ और हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा बने और परिवार वालों के लिए और भी अच्छा नई नई चीज़ें बनाकर उन्हें खिलाऊँ